हमर इलाकामे बहुत तरह तरहके खेल खेलल जाइ छै जेना गुल्ली डण्टा गोली गोली क्रिकेट अहिमे गुल्ली डण्टा आओर गोली गोली बहुत अधिकांश तौरपर बिहारमे ही खेलल जाइ छै तऽ ई कनी जे छै ओ फराक छै